हां इंडिया च बथेरियां जगह् न इ'यां घूमने ई ज्यादा शैल साढ़ै लेह् लद्दाख ठीक ऐ इत्थें कश ऐ जाई सकने उत्थें अस अच्छा लगदा जाना बी शैल जगह न आखदे इ'यां ठीक न गे नी कदैं ब मन ते बड़ा होंदा जाने ई बड़े लोक जंदे तोआईं आखदे शैल जगह् न अच्छियां दिक्खने सुनने आह्लियां न ठीक होंदियां जाने ब नेईं जान होएआ कदें अच्छियां होंदियां जाने आस्तै ब गे नी कदें